कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी के द्वारा कलाकारों को जो है बहुत ज़्यादा मदद मिली है क्योंकि टेक्नोलॉजी में के द्वारा कलाकार अपनी कलाकृति कम्प्यूटर में या जो है इन्टरनेट के द्वारा देख सकते हैं और उसे अपनी टेक्नोलॉजी में जो है उसी टेक्नोलॉजी पर अपने जो है चित्र या जो हैं अपनी कलाएँ इन्टरनेट पर डाल सकते हैं उसके द्वारा बहुत सारे लोग उसको देखते हैं और उससे जो है उनको जो है प्रोत्साहन मिलता है उनकी पेन्टिन्गें या उनकी जो भी जो है कलाकर्क कलाकृतियाँ हैं वो इन्टरनेट पर ही प्रदर्शित हो जाती हैं और वहाँ से जो उनके खरीदार वग़ैरह जो भी हैं जो भी उनको ले लेते हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा कलाकारों को जो है बहुत ही मदद मिली है जैसे आपके जो है सिनेमा उद्योग यह भी टेक्नोलॉजी का ही एक परिणाम है कि जो है फिल्में पर्दे पर आती हैं या ओ टी टी या बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म ऐसे हो गए हैं जो है अब लोगों को जो है पिक्चर हॉल में जाने की ज़रूरत नहीं अपने मोबाइल पर देख लेते हैं और जो कलाकृतियों कलाकृतियाँ हैं यह जो भी जो हैं कलाएँ हैं उनको जो है इन्टरनेट के द्वारा उनको देख लेते हैं और जो है वह कलाओं को जो है उसके द्वारा वह प्रदर्शित हो जाती हैं और जो है कला उद्योग को जो है टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है टेक्नोलॉजी से कलाकारों को जो है बहुत ही सुविधा मिली है लोगों के लिए जो है कला कलाकृतियों या चित्रकारों को जैसे ले लो चित्रकार लोग जो हैं इन्टरनेट पर जो है अच्छे अच्छे चित्रों को देखकर उसको जो है अपने जो है आर्ट में उतार सकते हैं या जैसे कलाकार हैं डान्स हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं छोटे छोटे कलाकार हैं वह इन्टरनेट पर डान्स है या और जो है जो चीज़ें हैं वह देखकर वहाँ से सीखते हैं और अपने जो है अपने जो है आप जो है करके उसको जो है वह भी एक कलाकार वह भी एक अच्छे जो है चित्रकार वह भी एक अच्छे गायक वह भी एक अच्छे नृत्य नर्तक बन जाते हैं तो टेक्नोलॉजी के द्वारा हमको हमारे समाज को कला उद्योग को बहुत बड़ी सुविधा मिली है बहुत बड़ा बढ़ावा मिला है टेक्नोलॉजी से कलाकारों को जो है बहुत ज़्यादा सुविधा मिली है टेक्नोलॉजी से पहले जो है फ़िल्म उद्योग में कलाकारों को जो है खुद ही सारे सीन शूट करने पड़ते थे तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता था बहुत ज़्यादा जो है खतरा होता था जैसे कोई गाड़ी का जो है एक्सिडेन्ट वाला सीन करना है तो उसमें जो है सीधे गाड़ियाँ लड़ाई जाती थीं तो उसमें जो है ज़्यादातर कलाकार जो है खुद ओरिजनल ही करते थे तो उससे चोट वोट लग जाती थी लेकिन टेक्नोलॉजी आने से वह सारी चीज़ें बन्द हो गई हैं और जो है जो भी सीन हैं जो भी उसमें जो है नाटक या फ़िल्मों में जो है जो भी सीन होते हैं वह टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत आसानी से हो जाते हैं और यह बहुत ही बिल्कुल लगता है जैसे बिल्कुल सही ओरिजनल यह फिल्माए गए हैं जबकि यह सब टेक्नोलॉजी की मदद से ही सम्भव हो पाया है इसलिए टेक्नोलॉजी के द्वारा कला उद्योग और कलाकारों को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन बहुत ही ज़्यादा मदद मिली है तो कलाकारों को का टेक्नोलॉजी से बहुत ही काम आसान हो गया है और टेक्नोलॉजी होने से कलाकारों को जो है बहुत ही सुविधा मिली है